अपना सबके पहले कतेक छलै मिथिला पेन्टिङ्ग केलहुँ पथिया मउनी बुनलहुँ अथी सेज बुनलहुँ हँ अपने हाथसँ जेना अपने सब अथी बनबै छलिए पातिल बनबै छलिए तऽ अपनेसँ रङ्ग गाछ पातके रंगलक तखन ओ हरियर रङ्ग करै छलिए आब तऽ दोकानसँ कीनल रङ्ग आबै छै बेकार रहै छै ईसब सबटा तऽ विलुप्त भऽ गेल किछु नहि अछि अपन सबके मिथिलामे खाली नाम मिथिला रहि गेलै आओर किछु नहि अइ